میں عام طور پر خبریں اردو اور ہندی زبان میں دیکھتا ہوں کیونکہ یہ زبان ہمارے لیے زیادہ قابل فہم اور روز مرہ بول چال کی زبان میں ہیں بعض اوقات میں انگریزی میں بھی خبریں دیکھ لیتا ہوں تا کہ قومی یا بین الاقوامی معاملات کی بہتر سمجھ میں حاصل کروں اس سے حاصل کرنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے میرے علاقے میں مقامی زبانوں میں بھی کئی نیوز میڈیا دستیاب ہیں مثال کے طور پر ریجنل نیوز چینلز ہندی اور اردو میں خبریں نشر کرتے ہیں کچھ ریڈیو اسٹیشن مقامی بولیوں میں خبریں سناتے ہیں جیسے کہ بھوجپوری اودھی یا برج مقامی اخبارات اور ہفتہ وار رسالے بھی مخصوص علاقوں کی زبان میں چھپتے ہیں جو دیہی عوام کے لیے زیادہ قابل رسائی ہوتے ہیں